اتر پردیش کے اندر بہت سارے اہم تقریبات یا تہوار ہیں اس کو یہاں کے لوگ بہت شوق سے منایا کرتے ہیں بچے ان تقریبات میں خوشیاں مناتے ہیں لوگ ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں ملتے ہیں ملاقات کرتے ہیں آپس میں خوشیاں بانٹتے ہیں جس سے یہاں کے لوگوں کے درمیاں محبت بڑھتی ہے جیسے کہ کارتک پورنیما نوراتری کا میلا یہ سب وہ تقریبات کہلاتی ہیں جو ہمارے صوبہ ترقی کا باعث ہے اور اس سے ہمارے صوبہ کا نام بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ لوگ خوشیاں بھی مناتے ہیں لوگ اپنے اپنے مندر میں پوجا بھی کرتے ہیں اور اپنی اپنی عید گاہ میں نماز پڑھتے ہیں جس سے ہماری تہذیب کا ہماری ثفاقت کا پتا چلتا ہے کہ یہاں کے لوگ اپنے مذہب کو لے کر کتنا سیرئس ہیں یا کتنے لوگ اپنے مذہب کو مانتے ہیں